पशुपालन के बाद हम लोग बहुत बहुत और तैयारी कर रहे हैं जिसे खेती बाड़ी भी कर रहे हैं उसको अच्छे ढंग से कर रहे हैं